इअरफोन लैले छलियै एगो काला रङ्गके काला रङ्गके एअरफोन आर्डर करलियै अयलै लेलियै बजा कऽ देखलियै तऽ आवाज दै छलै बढ़ियें आवाज छलै खराब नहि छलै अच्छे छलै दस दिन पन्द्रह दिन एक एक डेढ़ महीना चललै बढ़िआँ ओकराबाद जे छै धीरे धीरे आवाजे गुम भए गेलै ठीक भी करेलियै ठीको नहि होलै वैसे धरी देलियै धरो रहलै काला रङ्गके छलै आवाज झिर झिर झिर झिर करै छलै आवाजे नहि अच्छासँ दै छलै तऽ